जोंहा उदालगुरि जिल्लायाव उदालगुरि कलेज दङ गरायमारियाव बे कलेजाव जोंहा गोबां स्टुदेन्टफ्रानो फरायो आरो मोजां मोजां फरायनानै फरायो आरो फोरोंगिरिफ्राबो मोजां फोरोङो आरो जोंहा उदालगुरियावनो गोबां हायार सेखेन्डारि स्कुलबो दङ बेयावबो मोजां मोजाङैनो फोरोङो स्टुदेन्टफ्राबो गोबां दङ फरायसाफ्राबो गोबां दङ आरो जोंहा उदालगुरियावनो इउ एन एखाडेमिबो दङ बे एखादेमियावबो मोजां फोरोंगिरि फोरोंगुरु फोरा मोजां फोरोङो आरो जोंना गोबां गोबां मिथिसारनाय सेखेन्दारि आरो उदालगुरि खलेजाबो आरो मानसिफ्रा बेयावनो फरायो फरायनानै आरो जोंहा गोबां स्टुदेन्टफ्राबो फरायनानै गोबाङानो गिदिर गिदिर फरायलाङो आरो जोंहा जोंहाबो नैबे हाफा गामियावबो मोनसे सुले एल पि स्कुल दं बेवहाय सरखारि फरायसालि आरो भेरगावआवबो दङ भेरगावआवबो भेरगावआवबो दङ आरो बाय बायनिंगाव एम भि स्कुलबो दङ बेयावबो मोजाङानो बिहोमा होयो आरो मोजां फोरोङो मोजां मायो आरो नैबे मोनसे बायनगावआवनो प्रायभेट स्कुल दङ प्रायभेट स्कुलाबो मोजाङानो मोजां फोरोङो आरो आरो